जी आप आप कहाँ से

जी तो शादी कब की है आपके भाई की चौदह अप्रैल कि फंक्सन कहाँ से है और मतलब नाइट का है कि डे का रात का तो आपको फ़ोटो फ़ोटो खिंचवानी है या वीडियो सूट वग़ैरह भी करवाना है

मतलब आपको क्या मतलब तेल वग़ैरह के दिन से वीडियो फोट नहीं मतलब माता पूजन से बारात तक का बारात में भी लेकर जाओगे आप वीडियो एडिटर को और घर पर भी तो आपका मैम पन्द्रह हज़ार में हो जाएगा मैम आपकी एक तो नाइट का फंक्सन है और फिर आपका माता पूजन से लेकर मैम बारात तक में जाना है तो मैम बहुत ज़्यादा एक हफ़्ते लग जाएगा और मैम उसमें नाइट में भी वीडियो बनेगी ड्रोन से और कैमरे से और मैम एच डी क्वालटी का कैमरा रहेगा तो मैम इतना तो हो जाएगा क्योंकि फिर ज़्यादा पैसे कम हो जाएँगे ना पन्द्रह हज़ार हमने आपको बहुत लो ही बताया है चौदह हज़ार मैम मैंने आपको वैसे ही कम बताया है आप रहने दीजिए पैसे का ठीक है तो फिर ठीक है चौदह चौदह में ठीक है आपको एल्बम किस टाइप का किस साइज में चाहिए एल्बम की क्वालटी वग़ैरह क्या चाहिए आपको नहीं फ़ोटो एच डी क्वालिटी में रहेगी पर एच एल्बम किस क्वालटी में चाहिए अच्छी क्वालटी का हमारे पास दो तीन प्रकार के एल्बम मिल जाएँगे एक का पेज का जिसपर पेज पर ही फोटो का प्रिन्ट लिया जाएगा अलग से फोटो कलर नहीं की जाएगी उसपर फोटो प्रिन्ट वाला मैम जी मैम उसका मैम उसका एक पेज दो सौ रुपये का आएगा तो मैम आपको एल्बम के पैसे अलग से देने पड़ेंगे तो मैम पन्द्रह हज़ार तो फ़ोटो वीडियो सूट करने का और मैं एल्बम का दो सौ रुपये पर पेज से फ़ोटो के ऊपर रहेगा मैम आपकी कितनी फ़ोटो हो रही हैं हाँ फोटो के ऊपर रहेगा वह तो

ओके आपके इधर ओके मैम मेरे को आपके घर आना कब है चौदह अप्रैल की तो आपकी शादी है मतलब चौदह अप्रैल को आपकी भाई की बारात जाएगी वहाँ पर बारह से हाँ सुबह दस बजे से ठीक है

मैम एक्सक्यूज़ मी एक मिनट मैं आपका एड्रेस आपका मकान कॉलोनी में मैं आ जाऊँगी लेकिन आपके मकान का मेन एड्रेस दीजिए हाँ हाँ आपके पापा जी का नाम बता दीजिए

ओके ओके अगर मैं मतलब अगर बाई चांस वैसे तो मैं आ जाऊँगी बट अगर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मैं भूल गई रास्ता तो क्या कोई हेल्प कर सकता है आपके इधर आपके इधर अगर मैं आऊँगी बाई चांस अगर मैं रस्ता भटक गई मकान मिलने में दिक़्क़त हुई तो कोई छोड़ देगा ना आपके इधर से जानते हैं ना सब लोग जी जी जी ओके ओके ओके ठीक है फिर